वेरी गुड इवनिंग सर नीरज थो ॻाल्हायां एक्सीस बैंक मां सर सर तव्हांजो हिकिड़ो लोन अप्रूव थियो आहे पंज लख रुपए जो जेको प्री अप्रूवड आहे ओलरेडी हा त तव्हां खे बैंक जेकी आहे तव्हांखे तमाम घटि रेट ऑफ इंटरेस्ट ते थी ॾे सर जेको रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे टेन परसेंट ॾह टके जे हिसाब सां तव्हां खे रेट ऑफ इंटरेस्टनि ते थी ॾेव त जी हिन में तव्हां खे कुझु डोक्यूमेंटस न ॾियणा पवंदा त कहिड़ा बि कागर न लंॻदव न ख़ाली तव्हांखे आधार कार्ड ॾियणो आहे पेन कार्ड जी कॉपी ॾियणी आहे ऐं तव्हां जी रजिस्टर जेकी मेल आई डी आहे उहा तव्हां खे ॿुधाइणी आहे बसि ॾह टका जी मां सम्झी सघां थो सर पर जी सर मां सम्झी सघां थो पर ॿी बैंक अगरि तव्हां तव्हां खे सत टका अठ टका ॾे थी पर हुन में तव्हां खे प्रोसेसिंग फ़ीस जुड़ंदी त तव्हां जी साॻी ॻाल्हि थी वेंदी असांजे हिन में इंक्लूड आहे असांखे हिन में तव्हां खे प्रोसेसिंग फ़ीस कुझु बि न लॻंदव सभु तव्हां कुझु बि न न न न सर असांजो तव्हां खे सॼो तव्हां खे मिलंदो पेपर ठही करे कि तव्हां जो हिन में कुझु बि प्रोसेसिंग फ़ीस न लॻंदव न ही तव्हां खे कुझु एक्सट्रा पे करणो पवंदो हिन में सर हे कीअं हूंदो आहे हे घटि टाइम ताईं तव्हां खे मिलंदो आहे ऑफर बैंक जे पारां जी मां सम्झी सघंदो आहियां सर तव्हां वॾनि खां सलाहु वठो पर इहो तव्हां खे कीअं हिकिड़ो ऑफर मिलंदो आहे न तव्हां खे घटि टाइम ताईं मिलंदो आहे भई इहो तव्हां खणंदव त तव्हां खे छह महिना तव्हां जी जीअं ई एम आई वेंदी त तव्हां खे वधीक वधीक लोन जो अमाउंट जो ऑफर ईंदो जी जी जी मां सम्झी सघां थो सर पर हिन में तव्हां खे सर तव्हां खे हिन बैंक जे पारां ई एम आई वधाए करे बि मतिलबु ई एम आई जा जेको टाइम आहे उहो तव्हां खे वधाए करे बि मिलंदो जीअं अगरि तव्हां खे बैंक पी यू बैंक ॾिसंदो त आहे ॿारहं महिना पंद्रहं महिना ओके सर हलेव नमस्ते सर